मां मुंहिंजी ऑफ़ीस में सभिनी खे टेक्नीकली ॾाढी मदद कंदो आहियां कम्प्यूटर में छो की अॼुकल्ह नवां नवां रोज़ु नवां पिया एप अचनि कम्प्यूटर में अॼु जा जेका बि पंहिंजा ऑफिस जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे कम्प्यूटर में टैली ऐं घणेई नयूं शयूं आहिनि जेकी उन्हनि खे डेली अपडेशन में न ईंदो आहे करण मां सभिनी जी मदद कंदो आहियां ऑफ़िस में जेतिरा बि मुंहिंजा स्टाफ़ जा माण्हू रखियल आहिनि उन्हनि खे कमप्यूटर रिलेटेड कोई बि प्रॉब्लम हुजे मां हुननि जी हुननि खे ॼाण बि ॾींदो आहियां ऐं उन्हनि खे समुझाईंदो बि आहियां कि भविष्य में उन्हनि खे उहा शइ ज कमु अचे अॼु जी तारीख़ में जेतिरो बि पाणि पंहिंजे पाण खे नईं नईं स्कीमूं या नईं एप जे अपडेट्स लाइ जेतिरो बि पाणि पंहिंजे पाण खे इम्प्रूवमेंट में रखंदासीं ओतिरो ई पंहिंजे भविष्य लाइ सुठो आहे ऐं इहो हिकु सुठो ज्ञान आहे जेको असां हिकु ॿिएं खे बाटींदासीं त असांखे अॻियां हिकु ॿिएं लाए ई कमु ईंदो अॼु जी तारीख़ में जेतिरो थी सघे हिकु ॿिएं जे कमु अचिजे मां त इहो ई सोची करे सभिनी खे सेखारींदो आहियां ऐं मुंहिंजो त इहो ई मञणु आहे की ज़िंदगीअ में सभिनी खे हिकु ॿिएं जी मदद करणु खपे हुन खां सॼो देशु अॻियां वधंदो